दाथ' जोंना बाथौ बाथौ धोरोमनि थाखाय बुंनो होदों नालाय दा दा बाथौ धोरोमा जाहैबाय जोंना जोंनि बाथौ धोरोम दा जोङो बाथौ फुजा लोखि फुजाबा होयो जोङो प्रसाद बिदिनो ज' ज' जोङो मानि गामियैनो ओंखारनानै जोंहा बिदिनो दाथ' लोखि फुजा फैसै नालाय बहाय जोङो दा नखरावबो फुजा होयो प्रसाद होयो बिदिनो प्रसाद होनानै जोङो फिसा फिसौ गासैबो जोङो आर'ज गाबो खुलुमो आफा बोराय बाथौखौ आरो जोङो रायजोआवबो ज' ज' ओंखारलाङो रायजोआवबो प्रसाद होयो दाथ' जोंनि बेंटल बाजार एरियावबो जोंहा बिराथ गिदिर मानि लिंहर लिंहर गामि सयता सात्ता गामिजों जों ज' जानानै जोङो मानि बाजारनि बाथौ धोरोम बाथौ मन्दिराव जोंहा आर'ज खनो गाजा गोमजा जोङो बाथौ सिबियो जोंना मानि बाथौआ जोंना रक्ट'नि आरोखि रक्ट' मानि रक्ट'जों फुजा होयो जोङो समाव खेराइफ्राव खेराइ खुङो समाव बिदिनो हामबाय फुजा होयो बिमा हाबा होयो बिदि जोंहा बिराथ खामानिया बाथौ दोरोमनि खामानिया बिराथ माबा आरो खस्थ' आरोखि मालायनि बादि सहस नङा जोंना खेराइ खावसिना खुंनायावबो खाम सिफुं नांगौ जोंना दौदिनि मोसालायनांगौ जोंना बिबायदि आरोखि गोदो बाथौ धोरोम जोनोम जोंनि बर' हिन्दुनि धोरोम उजिजेननायानो जोंना बे आफा बोराय बाथौआनो नालाय दा ओंखायनो जोङो बिखौनो जों दा फुजिनानै थायो आरोखि उफाय गैया जोंहा संसार जानायाव जोंहा माबा मोनसे धोरोमाथ' नांखागौ नालाय बयहाबो आफा इसोराथ' बे सासेयानो ओमफ्राय दा जोङो आलदा आलदा माने सोरबाया होनो ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्म धोरोम खुंनानै जायो सोरबाया बाथौ धोरोम लायो सोरबाया जयगुरु धोरोम लायो सब बिदिनो मानसिया संसार जानो मोनसे नङा मोनसे आफा इसोरखौनो बे आफा इसोरा सासेयानोखा नालाय आलदा आलदा नाम दोननानै फुजिनाय जायो आरोखि जोहाथ' दा बे आफा बोराय बाथौआनोखा नालाय जों बेखौनो संसार जानायाव बेफोरखौनो जोङो सिबियो खुलुमो बेफोरनो जोङो इसोर बे आफा शिबखौ खुलुमनानै फिसा फिसौ खांनानै जागासिनो दं आरोखि